ہیلو جی آپ آپ کون اوکے اوکے بتائیے آپ اپنا نام بتائیے پہلے تو ایمس اچھا کیا پرابلم ہے آپ کو اچھا تو الٹراساؤن میں کیا آیا ہے آپ کے آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کری اچھا تو اچھا تو وہ انہوں نے آپ کو اسٹون کی سائز بتائی ہے کہ کس سائز کا اسٹون ہے اور کہاں پر ہے اچھا اچھا گالبلیڈر میں ہے تو آپ مجھے اپنی رپوٹس بھیجیے تو میں پھر بتاؤں گا اپنا رائے تبھی میں دے سکتا ہوں دے سکتی ہوں آپ کو جی اصل میں افشاں بات یہ ہے پہلے میں آپ کی رپوٹ چیک کروں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا پرابلم ہے پھر اسی حساب سے میں آپ کا پورا پروسیجر اسٹاٹ کروں گی پھر میڈیسنس کا بھی یا پھرجو بھی آپ کو کھانے کی ڈائٹ وغیرہ کا جو بھی بتانا ہوگا تو پہلے آپ مجھے اپنی رپوٹ سینڈ کریے میں پھر آپ کو وہ رپوٹ چیک کر کے کال بیک کرتی ہوں اوکے جی نہیں آپ مجھے کلینک پہ ہی وزٹ کریے میں آپ کو بس ابھی آپ مجھے رپوٹ بھیج دیجیے اور پھر میں آپ کو ٹائم بتا دوں گا کہ آپ کو کس ٹائم آنا ہے کلینک پہ بتا دوں گی جی جی اسی نمبر پہ جی جی اوکے